पैह्ली जेह्ड़ी में चीज लेई ही ओह् हा मेरा सूट जंदू में उसी पैह्लें दकान उप्पर गेई पहले जेहले मेरी उस सूट उप्पर नजर पेई और ओह्दा कलर दिक्खियै गै मेरा मन करी गेआ कि में एह् सूट लैना ऐ जेल्लै सूट दिक्खेआ ओहदा दपट्टा बी बडा शैल हा अस सूट उप्पर कढाई बी बड़ी शैल ई कलर कंबीनेशन बी बडा शैल हा अच्छा फिर में ओर सूट औंदा सूट सिआएआ जेल्लै सिआया लाएया ते लाने गी बडा शैल लग्गेया कपंनी दा सूट हा लाना गी बडा नर्म साफ्ट कपड़ा फ्ही उसी लाइयै में घूमने गी बी गेई ब्याह बी दिक्खे जेल्लै पराना होएआ थोह्ड़ा फ्ही ओह् में घर लाया घर नेईं ओह्दा कलर गेआ नेईं ओह् खराब होएआ नेईं ओह् फट्टेआ और मेरा एक्सपिरियंस पैह्ला सूट दा बड़ा ठीक रेहा पैह्ला सूट उ'ऐ हा मेरा